माया माया गय गायबायलै सुइद' बिघासो गायबाय बिघायाव गैयाबाबो नों माबासो नांगोन थिनस' दाल खरसाया जाहैबाय गैयाबाबो नोंना एक बिघायाव फसिस हाजार हमनानै ला खामला लेबार बिफांनि दाम

बिघायाव

गय गायनायनि सिगां ओरैनो हाग्राफोर दङबा हाग्राफोरखौ एवनांगौ रानस्रिं जोबनागौ एवआबाबो जायो एवआबाबो जायो दाना हाख'रफोरखौ जावखाजोबदो हाख'रफोरखौ जावखाजोबनानै हाख'रखौ जावखा जोबदो हाखौ फोरानदो फोरननानै गोबोरखि एसे एसे होदो होनानै गायदो गायनानै बिफाङाव बिफांआव दोआलासिनो सेर सेर फाग थानायाव हा खदाल बिखुंफोरजों बा गनफोरजों दोसो दोसो खालामदो टाइड खालामदो बिफां गुदियाव दोनो नाङा ओरैनो हाख'र सेर सेरावल' दोनांगौ टाइड टाइड जानायनि बार हाबैनि अब्लानो थाङो आरो हायोबा हायोबा साननैसोनि उनाव दै होनो हायोबा मोजां थाब थाङो गायखांनानै औ सप्ता सप्ता जुदि दै होनो हायोबा मोजां फांसेबो थैनाय नङा खेथि बेफोरखौ मावोबा माने मथा मथि साथ बोसोरसोआ नेनांगोन साथ बोसोरनि उनाव नोङो खामायनो हागोन आरो बिनि सिगांनो नोंनि जानाय लोंनायनि बेबस्था दस्रा दस्रा गायग्रोनांगोन साइद इंकाम थांना थानो थाखाय हिसाबावलाय सय फुट गोजानाव गायनांगौ सय फुट सय फुट सय फुट गाय साट साट फुटबा जायो जानाया नाथाय फांसे थैयोबा बिराथ गेसें नुयो बिफांखौ सेफथि खालामनो थाखाय माखासे गेजेराव बिफां गायदेरनांगौलै थालिर बिफां बायदिसिना गायदेरनांगौ होम्बा ओरैबो गय बिफांआ खामा बिफांनि बिलाइ थायोबा प्रटेकसन जायो बिलाइया थान्दा थायो गय बिलाइया आरो गुदिफ्रा खामनो खामा मोजाङै थायो ओंखायनो बिफां गायनो हायोबा मोजां